सारें दा सोचने दा बक्खरा बक्खरा नजरिया होंदा जियां में दिक्खनी आं के पैह्ले साढ़ी गली होंदी ही इत्थै जंगल जुंगल ज्यादा होंदे हे हून मतलब जियां जियां प्रगित आ दी रैह्न सैह्न दा जेह्ड़ा तरीका ऐ लोकें दा ओह् बदलै दा हून नमीं पीढ़ी आ दी इक ते लोकें जेह्ड़ी बड्डे बजुर्गें दी इज्जत करनी ओह् बी घट्ट करी ओड़े दा ते कन्नै जेह्ड़ा दुनिया ऐ ओह् अलग तरीके कन्नै मतलब अपने आप गी इक बक्खरी ड्रकैशन गी लेआ दी ते दुनिया ज्यादा बदला दी पैह्लैं इन्नियां बिल्डिगां शिल्डिगां नि होदियां हियां मतलब लोकें गी प्यार होंदा हा आपस च हून जेह्ड़े सारे म्हल्ले मतलब कट्ठे म्हल्ले च रेहयै बी बंदे अलग न असेंगी पता नी ऐ परले म्हल्ले कौन रौंह्दा केह् करदा केह् नी ते पैह्लें मतलब लोकें च प्यार बड़ा हा हून ते ओह् बी नी रेही गेदा कन्नै आह्ला कन्नै आह्ले दिक्खियै सड़दा रौंहदा दूआ जेह्ड़ा मे चीज मतलब जेह्ड़ी में चीज दिक्खी मतलब समाज च बदलदी ओह् ते एह् ऐ मतलब इक ते पैह्ले शैह्र शुह्र इन्ने नेईं होंदे हे हून ते बड़ा नदियें बी इ'न्ना गंद पेई गेदा पैह्लै इन्ना साफ पानी आंदा हा हून हर जगह् ओह् साफ पानी नी रेही गेदा ते मतलब जेह्ड़ी गड्डियां शड्डियां असें बी जेह्ड़ा प्रदूशन निकला दा ओह् प्रदूशन बी बड़ा ज्यादा होई गेदा मिट्टी मिट्टी गंद भरोई गेदा हर जगह् इक लोकें पैह्लै ते इ'न्ना होंदा नी हून अज्जकल तलाक बी बड़ा होआ दा हां जी होई दी ते कन्नै लोकें गी मतलब अपने आप गी ज्यादा मार्डन समझने अस लोक दस्सदे अस मार्डन न नां उ'नें पूजा पाठ करना मतलब जेह्ड़ी नमीं पीढ़ी ऐ नां ओह् भगवान गी घट्ट मन्नदी में इ'यां दिक्खनी मतलब जेह्ड़ी समाज ऐ ओह् इयां इस रूपै च बदला दा मतलब अपने अंदर जेह्ड़ी चंगी चीजां न ओह् लैने कोला ज्यादा उ'नें एह् नशे शशे दी एह्दी ज्यादा लत्त लग्गी दी मतलब इन्सान ई चंगा होना चाहिदा उ'नें चंगी चीजां आह्ननी चाहिदियां जेह्ड़ी नमीं पीढ़ी ऐ उ'नें चंगी चीजां निं आह्ननी ऐक्चूली बुरी चीजां ही लब्भा दी नी समाज च मतलब ओह् ही आह्ननी अपने अंदर